हमरा राज्यमे या हमरा समुदायके अन्दर जे सांस्कृतिक पारम्परिक परिधान छै स्त्रीके लिए छै ओ सलवार सूट छै गहनामे सोना चाँदी बलिआ नथुनी पाँवके पैजनिआँ ईसभ महिला पहिरैत अछि आओर जहाँ तक सवाल छै अभीके युवा जेनरेशनके ओसभ तऽ देखैत छियै जिन्से पहिरैत छै या शर्टे पहिरैत छै टी शर्ट पहिरैत छै लेकिन अगर हम बुज़ुर्गके बात करी हमरासभकेँ फोर फादर्स दादा परदादाके तऽ हुनकासभकेँ भी अभी भी धोती कुर्ता पैजामा ईसभ पहिरैत छै पाग भी पहिरैत छै लेकिन साड़ी सलवार लुङ्गी महिलासभमे एहन भी महिला छै कि जे आइ काल्हि अपन संस्कृतिके बचा कऽ राखि रहल छै जे प्राचीन कालके महिलासभ छै जे पुराना महिलासभ छै ओ साड़ीसभ पहिरैत छै जे ओकरासभके रियल परिधान छियै हमरासभके समुदायमे इएहसभ चलैत अछि आओर